जी जी भाई साब बोलें

अपना भाई साब ये शादी विवाह के चक्कर में बुकिंग अभी फुल चल रही है लेकिन आपको दो तीन दिन बाद का मिल जाएगा हाँ दो तीन दिन बाद के में जी जो आपकी है मेन मार्केट में जो पुल है ना मेन मार्केट में है उधर ही आपका है पुराने बस इस्टैंड के पास जो थाना है ना ओ उसके पीछे ही है राहुल हेयर कटिंग का दुकान तो भाई साब वो तो देखो उसके ऊपर है आपको हेयर कटिंग वगैरह कैसी क्या बनवाना है नई नई प्रकार की हेयर कटिंग चल रही हैं उसमें अब जब अभी नई कुछ कुछ दाढ़ी भी अलग प्रकार की सेट करवाते हैं कोई हेयर कटिंग है सबके अलग अलग हैं कोई का सौ रुपए है कोई का दो सौ है कोई का जी

आप शादी के हिसाब समझ गया आप शादी के हिसाब से मतलब फेसियर वगैरह भी करवाएँगे और मसाज भी करवाएँगे जी हो जाएगा ना आपका उसमें हेयर इस्टाइल भी है और मतलब कटिंग है और दाढ़ी वाढ़ी भी सेविंग भी है और फेसियर वगैरह है मसाज है तो उसमें आपका टोटल मतलब फाइव हंड्रेड के समथिंग खर्चा आएगा आपका अब वो डिस्काउंट देखो क्या है अब जैसे मसाज वगैरह कोई क्रीम है अपनी कुछ महँगी क्रीम रहती हैं तो उसमें अपन देख लेंगे कुछ डिस्काउंट में कैसा क्या है और कुछ बस क्रीमों के ही ऊपर पैसा रहता है जैसे कोई महँगी क्रीम है तो आ जाइए आप देख लेंगे अपन जो भी रहेगा ठीक है जी जी कंफम आ जाइए ठीक है